ہلو السّلام علیکم جی کیا آپ ایک ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہیں مجھے اصل میں میں وارانسی سے بول رہی ہوں مجھے تاج محل جان دیکھنے جانا ہے اور آگرہ میں مجھے تاج محل دیکھنے جانا ہے جی میرے ساتھ چھ لڑکیاں اور ہیں تو مطلب ہمیں ملا کے سات لڑکیاں ہوں گی جی تو اُس کے لیے مجھے کار کار چاہیے مطلب کار سے مجھے جانا ہے وہاں تک تو آپ مجھے سب کچھ بتا دیے کہ کیسے کتنا کرایہ ہوگا اور سب کچھ

جی اصل میں سات ہزار تو کچھ زیادہ ہو گیا اب آپ کچھ کم کر سکیں تو بہت اچھا رہے گا جی جی بالکل میں سمجھ سکتی ہوں لیکن آپ اگر کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی اِنشاء اللہ اگلی بار بھی ہم آپ ہی کی طرف آئیں گے جی بہت بہت جی کیا آپ کے پاس بلیک کلر کی ہے کار جی جی بلیک کلر کی کار آپ ڈن کر دیجیے وارانسی پہنچانی ہے آپ کو وارانسی کے ہائی وے پہ جی ٹور ہمارا تین دِن کا رہے گا جی جی ایک جنوری کو پہنچا دیے گا آپ جی جی شُکریہ ٹھیک ہے السّلام علیکم